हैल्लो

हां जी हां जी हां जी लखाओ लखाओ हां जी हां जी हां भद्रवाही मिली जाङन तुसेंगी ठीक ठीक ऐ हां जी राम राम जी जीरा बी आई गेआ ओह् बी आई गेई हां किलो खंड बी आई गेई देसी तेल बी आई गेआ बेसन बी आइ गेआ लाचियें दा पैकेट बी आई गेआ लाची लाची साढ़े कोल हां केसर बी लब्भी जाह्ग तुसेंगी कश्मीरी हां बधिया हां हां बिलकुल तुस अपना अड्रैस व्हाट्सएप्प करी ओड़ो ना इस्सै नंबर उप्पर जेह्दे पर फोन कीते दा ते में तुसेंगी बिल समेत तुसेंगी पजाई ओड़गा ठीक ऐ में बिल बी पाई देगा ठीक ऐ ठीक ऐ